یہ واقعہ کچھ دن پہلے کا ہے میں کچھ دن پہلے جامع مسجد گئی تھی اپنی فیملی کے ساتھ وہاں ہم اس کے اندر گئے تو ہمارا من اس کے مینار پر جانے کا کیا تو ہمیں اس مینار کے اندر جانے لگے تو اس میں بہت اندھیرا تھا مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا تو مجھے بہت ڈر لگا وہاں پہ گارڈ تھا اس نے مجھے کہا کہ تم ڈرو مت آرام سے جاؤ کچھ نہیں ہوگا تو میں نے حوصلہ رکھا اور آگے بڑھی جب میں اس کے اندر گئی تو وہاں کچھ بھی نہیں دکھ رہا تھا بہت اندھیرا تھا میں ہمت کرتے کرتے آگے بڑھی اور پھر میں مینار پر پہنچی وہاں جا کر اتنا خوبصورت نظارہ دیکھنے کو ملا میں آپ کو بیاں نہیں کر سکتی اتنے سکون کی سانس پائی میں نے وہاں جا کر بہت رلیکس فیل کرا اور وہ نظارہ بہت دلچسپ تھا میری فیملی کو بھی بہت اچھا لگا